जब यह क्या है कि हमको एक चीज़ लिए थे बाज़ार से कि पंखा जबकि उसको पंखे लेकर आया घर में तो जब यह लाइन बिजली देता था उसको लगा देते थे ठण्डी ठण्डी हवा देता था रात में नींद बहुत अच्छी लगती फिर दिन में भी गर्म नहीं आता था उसको गर्म में दिन में के गर रात में गर्मी में जब ही चला देता तो ठण्डा ठण्डा हावा आ जाती थे